अमृतसर जी हिकु इहा यादिगारु ट्रिप हुई जेकी हर टाइम ते असांखे यादि ईंदी आहे जीअं असां हितां कल्याण खां निकितासीं राति जो ॿारहं लॻी चालीह मिंट दादर अमृतसर ट्रेन में हिकु फैमिली हुई असांजी असां हुयासीं हितां खां भुसावल जीअं सुबुह जो छह बजे ट्रेन बीठी हुते असांजा ॿ सौट बि अची चढ़िया ट्रेन में उन्हनि जा ॿार बि असां टई फमिलियूं गॾु हितां वियासीं पोइ अमृतसर टे ॾींहंनि लॻंदा आहिनि हुन टिनि ॾींहंनि में ॿारनि त सॼो ॾींहुं जेको अची हुनखां सभु वठी खाई पी वेई पिया रहनि सॼो ॾींहुं सॼी राति राति जागनि पिया हू सुबुह जो सुम्हनि पिया जीअं असां अमृतसर लथा त अमृतसर खां पोइ सिधो धरमशाला ॻोल्हण लाइ निकितासीं गुरुद्वारे जे पासे में हिकु सराइ न मिली ॿीं धरन ॿीं सराइ न मिली टीं सराइ असां सम्झि में आई हुते फ्रैश ब्रैश थी करे सिधो हरमंदरु साहिब जो दर्शन करणु वियासीं हरमंदिरु साहिब दर्शन करण खां पोइ जीअं असां ॿाहिरि आया तीअं लंगरु चखियो चखण खां पोइ जीअं राजा रंजीत सिंह जो म्यूज़ियम आहे उहो म्यूज़ियम ॾिसणु लाइक़ु आहे उनखां पोइ फाउंटेन ते अची वेही रहियासीं फाउंटेन खां पोइ असां वरी खाउ गली आहे हुते अमृतसर में उहा घुमी करे उनखां पोइ वरी राति जो अची सुम्हीयासीं वरी ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो वाघा बॉर्डर लाइ निकितासीं अमृतसर में ॾिसण लाइ हिकु बाबा धन धन दीप सिंह जो गुरुद्वारो बि ॾाढो सुठो आहे उहो बि ॾिसण लाइक़ु आहे उनखां पोइ वरी वापसि रा रा राति जो टेशन ते आयासीं ट्रेन पकड़ी असां हरिद्वार जी रति जो हरिद्वार जी ट्रेन हुई हुतां साढे ॾह बजे जी असां नवे बजे जी टेशन ते वेही रहियासीं भई जल्दी हली न वञे ट्रेन उहा ट्रेन में जीअं वेठा तीअं हरिद्वार ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो यारहें बजे लथासीं हुनखां पोइ स्वामी शांति प्रकाश धर्मशाला आहे हरिद्वार में ॾाढी फैमस धर्मशाला आहे हुते वञी रहियासीं उनखां पोइ अंदरु धर्मशाला में वञण खां पोइ फ्रैश ब्रैश थियण खां पोइ गंगा ते सनानु करणु वियासीं गंगा ते सनानु करण खां पोइ हुते छोला चाप खाधा उहो बि ॾाढी यादिगारु उहो जॾहिं दिलि में यादि ईंदो आहे त गंगा ते छो छोला ऐं चाप मिलंदी आहे पूड़ी मिलंदी आहे ऐं ॼमूं मिलंदा आहिनि हिकदमि हरि की पौड़ी जे हिकदमि साम्हूं आहे ऐं शाम जो वरी गंगा ते असां आरती जे समय वियासीं आरती ॿुधणु वियासी उनखां पोइ वरी ॿिए ॾींहं ते चंडी माता आहे रोप वे ते वञणो पवंदो आहे उन ज्वाला चंडी माता आहे ऐं वरी ॿिए ॾींहं ते असां देहरादून निकिरी वियासीं देहरादून खां पोइ उहो उते बि हिते माता जो मंदरु ईंदो आहे हिल स्टेशन आहे उनखां पोइ जीअं वापसि आयासीं वरी ट्रेन ते बद्रीनाथ जी तयारी कई असां हुनखां पोइ बद्रीनाथ वञण लाइ ॠषिकेश आयासीं ॠषिकेश में लक्ष्मण झूलो घुमियो राम झूलो घुमियो उनखां पोइ उते गुरुद्वारे में रहियासीं राति जो ॠषिकेश में ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो ॠषिकेश खां निकितासीं असां श्रीनगर श्रीनगर में उहो गामु ईंदो आहे बद्रीनाथ जे रोड ते पवंदो आहे इन खां ॠषिकेश खां सतरि किलोमीटर परे हुन गुरुद्वारे खे रहण खां पोइ राति जो सुम्हण खां सुबुह जो चईं बजे असां निकितासीं जोशी मठ लाइ जोशी मठ सुबुह जो चईं बजे वो बस वारो वठी हलो त विच रास्ते ते पहाड़ ई जिथे किथे ॾिसूं पिया पहाड़ किरन ई किरन पिया बरसाति जे टाइम में हुन रोड ते किथे बि कंहिं महिल बि किथे ॿ कलाक बि रहूं किथे टे कलाक वेही रहूं जीअं तीअं शाम जो छह बजे असां जोशी मठ पहुतासीं जोशी मठ में रूम वठी राति ते रही वरी ॿिए ॾींहं ते रहे असां निकितासीं हेमकुंट साहिब वञण लाइ हेमकुंट साहिब वञण लाइ पहिरों वञणो पवंदो आहे गोविंद धाम उतां पाउती कटाइ करे उनखां पोइ वञणो पवंदो आहे गोविंद घाट उ उहो दर्शन करण खां इहे आयासीं ॿ ॾींहं हुन में दर्शन ते लॻी विया हुन खां पोइ जीअं हेठि आयासीं तीअं वरी वियासि बद्रीनाथ बद्रीनाथ जो सॼो दर्शन कयो उनखां पोइ असां वियासीं भारत जो उन साइड में लास्ट गामु ईंदो आहे हिंदुस्तान का लास्ट दुकान ऐं लास्ट गामु हुन दुकान जो नालो आहे हुन गाम जो नालो आहे मैना मैना गाम में इहे भारत की लास्ट दुकान है चाइनी दुकानु हुई ॾाढी सुठी हुई उहा मैना गाम बि ॾिसणु लाइक़ु आहे ई असांजी जर्नी हुई ॾाढी सुठी जर्नी थी